محمد سمیع بہت اچھا کھیل کھیلتا ہے جیسے کہ دھونی ہوا بہت اچھا بالر ہے بیٹنگ کھیلتا ہے ہاکی کا کھیل ہوا بہت اچھا کھیل ہوتا ہے ہاکی میں راشٹریہ کھیل ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے کرکٹ اور ہاکی فٹ بال جیسے رونانڈو کھیلتا ہے ہندوستان میں بہت مطلب اچھا لگتا ہے یہ سب کھیل کے بارے میں ہاکی جب کھیل ہوتی ہے تو میں اس کی فین ہو جاتی ہوں اور کیا بولوں ان سب کھیلوں کے بارے میں بچے بچے اس کے فین ہو جاتے ہیں ہاکی کے کرکٹ کے بہت اچھا کھیل ہوتا ہے ہاکی کا اور کرکیٹ کا اور فٹ بال ہے ٹینس ہے یہ سب بہت اچھے کھیل ہوتے ہیں کیا بولوں ان سب کھیلوں کے بارے میں میں تو ان سب کی بڑی بہت بڑی فین ہوں اور جب کرکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آئی پی ایل میں کھیلے محمد سمیع بہت اچھا اس بار کھیلے کھیل کو دیکھ کر سارے ہندوستان کے انسان فین ہو گئے محمد سراج بھی بہت اچھے بالنگ کرتے ہیں کھیلے بہت اچھے کھیل اس کے بارے میں اور میں آگے کیا بولوں جب وہ کھیل کھیلتا تھا آئی پی ایل میں تو بہت اچھا لگا اس کے بہت سارے فین